पंद्रहं जनवरी ॿ हज़ार वीह फेब्ररी ॿ हज़ार ॾह पंजुवीह मार्च ॿ हज़ार पंद्रहं उणिवीह अप्रैल ॿ हज़ार उणिवीह एकटीह मै ॿ हज़ार एकवीह